हैल्लो हां जी नमस्ते हां मैं आह्नदी दी आह्नदी दियां तुसें कनेही नेही चाहिदी ऐ तुसें किन्ने धोड़ी चाहिदे चलो हु'न मैं आह्नदे न कश्मीर बिचा तिन चार वेरायटियां इक पंदरां सौ आह्लियां इक तिन ज्हार आह्ले पर स्हेई सनां जेह्ड़े तिन ज्हार आह्ले ना ओह् शैल न ओह्दे बिच तुसें ई कलर बी लब्भी जानगे है बी लाइट वेट धोने आस्तै बी इन्नी मतलब मुश्किल नी ऐ पन्द्रां आह्ले विच यां तिन ज्हार वाले च हां तुसें काला रंग बी मिली जाग लाल बी ऐ ओह्दे बिच हरा बी ऐ जेह्ड़ा तुस मंगगे बारां कलर आए दे तुस कल हट्टी आह्नियै आप्पे दिक्खी लैयो ठीक ऐ चलो कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ फ्ही